जी हमही बाजि रहल छी बोलू मोबाइल खरीदयके रहै कोन कम्पनीमे आओर केतना रेंजतकके लय के छै चाय इण्डियन ब्राण्ड तऽ होतै लाभा होतै ओसभ तऽ अहाँ लेबै नहि चाइनीज़ ब्राण्ड छोड़ि कऽ अगर लैके मन छै तऽ सैमसंग के लए लऽ सैमसंगके नयामे आयल छै एम फोर्टी फोर हँ सभकिछु ठीक छै ओकर प्रोसेसर भी ठीक छै रेंज भी ठीक छै पाँच हजार एम ए एच बैटरी छै नओ हजारके रेंज तकमे अहाँके आबि जेतै रैम रहैत छै चारि चौँसठि छै ओकर अगर हाइमे जेबै तऽ छओ एक सए अठ्ठाइस भी छै लेकिन ओकर फेर रेंज आगे बढ़ैके पड़तै हँ बिल्कुल पसन्द एतै ओकर कैमरा भी बहुत अच्छा छै हँ कैमरा बढ़िआँ आबैत छै तऽ ओकर जरूर पसन्द एतै फोन अगर चाइनीज़मे लेबै के विचार छै तऽ रेडमी छै रियलमी छै ओसभ बहुत अच्छा कैमराके मामिलामे छै आइफोनके प्राइस तऽ अभी आइफोन फोर्टीन लेबै तऽ एक लाखके आसपास पड़तै आइफोन फोर्टीन प्रो लेबै तऽ एक लाख बीस हजार पड़तै आओर मैक्स लेबै तऽ एक लाख उनचास हजार पड़तै महँगा छै तऽ आब ओकर डिमाण्ड छै तऽ अहाँके पूरा करैके पड़तै ने

हँ ओकरा लेल तऽ किछु करा सकैत छियै तऽ आइफ़ोनके अलावा हम तऽ अहाँकेँ बतेलहुँ सैमसंग सभसँ बढ़िआँ छै चाइनीज़ अगर नहि लै के मोन छै तऽ सैमसंग सभसँ बढ़िआँ चलयवला छै वैसे आओर भी छै कुछ कुछ आओर भी छै वनप्लसके फोन लयके मोन छै तऽ वनप्लसके भी लए सकैत छी तीस हजारके रेंजमे आबि रहल छै ओसभ फ़ोन भी बहुत अच्छा छै अरे नथिंग फोन बढ़िआँ छै लेकिन ओकर रेंज आओर ऊपर अहाँके जाय लेल पड़तै चालीस पैँतालीसके रेंजमे ऐतै हँ लेकिन ओकर सभकुछ बहुत अच्छा छै प्रोसेसर क्वालिटी कैमरा बैटरी सभकुछ बढ़िआँ मिलत तीस हजारमे वनप्लसके आबैत छै टू टी छै अठ्ठाइसमे ही आबैत छै अहाँके हँ फोटो के लिए ही तऽ बढ़िआँ छै ने ओकर डिस्क्लेमर छै मतलब जे भी छै ओकर जे भी कस्टमर खरीदले छै ओकर कॉमेंट पढ़ि सकैत छी ओकरासँ रिव्यू लए सकैत छी अहाँ फोन ओकरे फोटोमे तऽ नीक लगतै फोटोमे बहुत अच्छा कलर छै ओकरामे छै काला कलर छै उजला कलर छै ब्लू कलर छै ब्लू कलर अच्छा लगतै ओकरा कियाकि ओकरामे चमक ज्यादा छै ने हँ ठीक छै तब हम आर्डर बुक करि दैत छी ठीक छै ठीक धन्यवाद